ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمارے زندگی میں بہت ہی آسانی پائی گئی ہے جیسے پنکھا مکسر گیس اس چولہا سلائی مشین یہ سب موبائل کمپیوٹر یہ سب ایک ٹیکنالوجی کا حصہ ہے کولر یہ سب سب ٹیکنالوجی کا ایک حصہ یہ سب آنے سے ہمارے زندگی کو بہت سہولت اور آسانی مل گئی ہے مل گئی ہے یہ سب ابھی آج کے دور میں بہت آسانی سے مل بھی جاتی ہے جگہ جگہوں پہ دکانوں پہ یا کہیں ایسی جگہ وہاں پہ مل جاتی ہے ٹیکنالوجی پہلے کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھا تو بہت سارے کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس سے کہ بہت زیادہ سمے کا کھپت ہوتا تھا اور آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے جیون میں سمے کی بہت بچت ہوتی ہے ٹیکنالوجی آنے سے جیسے کہ کمپیوٹر ہو گیا کمپیوٹر سے ہم بہت سارے گھر بیٹھے مسئلوں کا حل کر سکتے ہیں موبائل ہیں موبائل سے بھی ہم بہت سارے چیز کو آسانی سے حاصل کر پاتے ہیں اور جیسے کہ پنكھا ہو گیا تو ہمارے جیون میں پنکھا اے سی کولر یہ سب بھی بہت اہم رہا ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت آسانی سے بدل دیا ہے جس کے کارن کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو جیے پا رہے ہیں اور اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتا تو ابھی ہم بہت پچھڑے رہ ہوئے رہتے